کھیل کھیلنے سے جسم چست درست رہتا ہے کھیل کو عام طور پر گاؤں دیہات میں شام کے وقت کھیلا جاتا ہے اس وقت میں اسکول مدرسے کالج میں چھٹی ہو گئی ہوتی ہے اس لیے اس وقت میں لڑکے اسکول مدرسے سے واپس آ کر کھیل کو کھیلتے ہیں کھیل کو کھیلنے سے باڈی تندرست رہتا ہے طاقت ہوتی ہے اور دماغ فریش ہوتا ہے دیہات میں کئی طرح کے کھیل ہوتے ہیں جیسے کبڈی گلی ڈنڈا پکڑا پکڑی عام طور پر کبڈی زیادہ کھیلا جاتا ہے کبڈی میں سات کھلاڑی ایک طرف اور سات کھلاڑی ایک طرف ہوتا ہے اور اس میں ایک کھلاڑی دوڑ کر جاتا ہے چھونے کے لیے جس کو ریڈر بولتے ہیں ریڈر کبڈی کبڈی کبڈی کہتے ہوئے اس پار جاتا ہے اگر وہ چھو لے اور واپس آ جائے تو وہ کھلاڑی آؤٹ مانا جائے گا اور اگر وہ پکڑا جائے تو وہ آؤٹ مانا جائے گا اس کھیل کو کبڈی کہا جاتا ہے یہ کھیل بیشتر میدانوں میں کھیلا جاتا ہے یہ کھیل بچے بوڑھے جوان سب کو پسند آتے ہیں اور یہ کھیل صحت کے لیے بھی بہت فائدے مند ہے